में मतलब अडिटिंग कोई बी जि'यां फोन दे फोटो गी होई गेई कोई बी होआ होई एह् मिगी आई जंदी ऐ पैह्लैं केह् होंदा कि फोटो इन्नी क्लेयर नेईं होंदा इ'यां धुंधला धुंधला मतलब आई जंदा हा फोन उप्पर में कंप्यूटर दा डिप्लमा बी कीते दा शैल इ'यां जि'यां धुंधला आई जा फोटो पैह्लैं उस्सी लैना फोटो गी ऐडिट करना फिर पैह्लैं ओह्दी कंट्रैस्ट दिक्खना कि किन्ना ऐ किन्ना नेईं फिर ओह्दी ओह्दे बारे च करनी कि किन्नी शैल होंदी ऐ किन्नी नेईं कंट्रैस्ट दिक्खना ओह्दी ब्राईटनैंस दिक्खनी सारा दिक्खना कि ओह् जादा धुंधला नेईं अवा शैल क्लेयरटी आवै ऐच्च डी आर दिक्खना कि अजकल्ल ऐच्च डी आर दा जमाना आई गेदा ऐ मतलब ऐडिटिंग च आई जंदा रविज़न करना द्वारा पढ़ना जि'यां इक बारी लिखेआ कवाशन उस्सी में द्वारा पढ़ां पढ़ने दी ते कोशश करने गै आं बट फिर बी थोह्ड़ी बौह्ता ते होना गै चाहिदा एह् रविज़न ऐ कि सानूं औंनी चाहिदी ऐ